हारिमुनि गाहाय फेसाया एग्रिकाल्चार मानसिफोरा बे फेसाखौ लासै लासैयैनो नागारलांनो हमदों सुबुं माहारिया आबाद मावनायखौ गोब्राबसिन मोनो ओरैनो बिजनेस मावनायखौ जोबोद एसे एसेयावनो थाबैनो रां खामायनो हायो आबाद मावनानै रां दिहुननांगौबा जोबोद खस्त'यै रां दिहुननांगौ जायो आबादाबो मोजां जागोन ना जाया बेखौ साननो हाया आरो बिजिनेस मावनानै आबाद मावनाया थाब थाबैनो रां आर्जिनानै लानो हायो बबेबा मोनसे नांगौआव बाहायनो हायो थाबैनो फैसा दिहुननानै गोबां सुबुं माहारियानो गाव गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय गोजान गोजानाव थांनानै रां खामाय हैदों सोरबाबा दखान आरो सोरबाबा सोरबाबा बायदिसिना बिजनेस खालामनानै जागासिनो दङ सुबुं माहारिया आबाद मावनानै जोबोद खस्त' मोनो सानफा मानि सानफा मानि बिसोरो सानदुं अखा सैज्य' नांगौ जायो बेनिखायनो आबाद मावनायनिफ्राय बिजिनेस खालामनाया थाब थाबैनो रां आर्जिनानै लानो हायो आरो आबाद मावनाया आबाद मावनायाव गोबां खस्त' खालाम नांगौनि गोनांथि जायो